हमरा तऽ सबसँ मस्त कबूतर लगैत छै काहेकि कबूतर सबसँ अच्छा पक्षी होए कबूतरके हम जब दाना जब कोइ बेकारमे फेकैत रहै छलै ओकराके छत पर कबूतरमे कबूतरके खिला देइ छी आओर लोग कौआके सबसँ अच्छा प्राणी नहि मानैत छै अच्छा पक्षी नहि समझै छै गन्दा समझै छै लेकिन हमरा कौआ सबसँ मस्त लगए छिऐ कौआ नहाबएमे साफ छै साफ सुथरामे साफ छै कौआके लोग गन्दा पक्षी समझै लेकिन कौआ सबसँ हमराके अच्छा लगैत छै कबूतर भी पोषय छी कबूतरमे की होइत छै कबूतर सबसँ अच्छा पक्षी लगैत छै कोइ दाना फेकैएके बजाए कबूतरके खिलाए देई छी कोइ दानाके बर्बादी नहि होइत छै अन्नके बर्बादी नहि होइत छै सबसँ बढ़िआँ हमरा सुग्गा लगैत छै सुग्गाके पोषय छी पिजड़ामे राखिके मिर्ची खिलाबए छी दाना खिलाबए छी दूध पिलाबए छी सुग्गाके कोइ दानाके बर्बादी नहि होइत छै आओर जैसेकि गाँवमे आबैत छै खेत खलिहानमे गरुड़ गरुड़ सबसँ मस्त अबैत छै जब गरुड़ आबैत छै तऽ फोटो खींचैत छिए तऽ उड़ैछै पङ्ख डोलायके उड़ैछै आकाशके तरफ बहुत नीक लागैत छै जब आकाशके तरफ उड़ैछै बाँज भी मस्त अबैत छे बाँज कि होइत छै उपरमे जाके एक जगह ही जाके उड़ैछै कोइ उड़ैछै तब हमलोग देखैछिये आकाशके तरफ मजा अबैत छै देखैमे